हॅलो आं हॅलो सर तूं हांव दिया उलयतालें ट्युरिस्ट गोंयान भोंवपा येयल्लें हय हां हांव बेळगांवच्यान हय सर म्हाका मातशें हें वॉटर स्पोर्ट्साची मातशी म्हायती जाय आशिल्ली हय किदें किदें आसता तुमचें थंय हां हां हां आं हां आनी तेंची फीज बी कितें मातशें सांगतलो

हां हां हां हां आं आं आं आनी आं आं आं आनी अशें फूल आतां म्हाका तीन हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका किदें ऑफर बी मेळटलो हय आं आं बरें बरें आमी धा जाण येवपाचें आशिल्ले रे आं आं आमी धा जाणां फ्रेंड्स येवपाची आशिल्ली आं हय हय आं तेंची चॉयस अकोर्डींग आसतलें न्हू तें एकट्याक पांच करपा जाय आसतली एकट्याक दोन एकट्या हय हय हय आनी तुमचे तें आमी न्हू आमी आनी दोन वरांन बी पावतली हय हय हय हय आनी हें तुमचें थंय सगळें जेवण बी आसता हां हां हां हां बरें बरें बरें हां आनी तुमचो लॉकेशन खंय आं वास्को हां हां हां हां हां हां आनी म्हाका मातशें हें धाडटा लॉकेशन धाडटा तुमचो मागीर वॉट्सॅपार नंबर वॉट्सॅप नंबरार ना ना वेगळो नंबर आसा

हय सांगता सांगता ड पांच सो सात सात सात शुन्य आठ स आठ हय सो मागी ह्या नंबराचेर तूं वॉट्सॅप धाड सगळें तुमचें फीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तुमचें मागीर कितलें चार्ज करता तुमी हय हय सो तें पोस्टर सगळें धाड म्हाका आं मागीर येता आनी दोन वरांनी पावतली आमी सगळी मात्शें अरेंजमेंट करून दवर हां हां बरें बरें